میں میں اپنی زندگی میں کسی بھی اچھی تقریب کا آغاز بہت ہی اچھے طریقے سے کرتی ہوں پورے دل سے کرتی ہوں اور جیسے کہ آپ کوئی بھی تقریب مان لیجیے یا آپ عید وغیرہ ہی مان لیجیے تو اس کے لیے ہمارے یہاں پر بہت ہی پہلے سے ہی پریپیریشن تیار ہونی تیاری ہونی شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ کپڑے سب سے پہلے تو کپڑے اور پوری فیملی کے کپڑے جو سلنے والے ہیں وہ سل لیے جاتے ہیں جو ریڈیمیڈس لینے ہوتے ہیں ریڈیمیڈ لے لیے جاتے ہیں اس کے بعد ہے جو بھی پکوان جو بھی ڈشیز بنتی ہے اس کے لیے سامان پہلے سے ہی آکے رکھا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہے رات سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں مہندی وغیرہ لگتی ہیں تو مہندی بھی بہت اچھی لگوائی جاتی ہے اور میک شیور کہ سب لیڈیز وغیرہ ساری ہی لگاتی ہیں اس کے بعد ہی ہم پھر اپنا کام شروع کرتے ہیں چاند دکھنے سے پھر پورے رات تک ہماری تیاریاں شروع ہوتی ہیں اور مورننگ میں سب کی یہاں آنا جانا تو مطلب بہت ہی دل سے اور میرا ماننا بھی ہے کہ جو بھی تقریب ہو اس کا آغاز بہت ہی پیارا اچھا ہونا چاہیے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہونا چاہیے تو میں تو پورے دل سے نبھاتی ہوں